ہمیں بہت ساری بیرونی سرگرمیاں کا شوق ہے جیسے کہ فلمیں دیکھنا ہمیں ہالی ووڈ کی فلمیں بہت پسند ہے جسے ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں بہت ساری فلم ہیں جس جسے کئی کئی بار جیسے کہ سول وار این دیگر فلمیں دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے کرکٹ کھیلنا ویسے تو کرکٹ بیرونی سرگرمیاں ہیں لیکن ہمارے اس ہندوستان میں اسے ایک تہوار کی طرح کھیلا جاتا ہے ہندوستان کا بچہ بچہ کرکٹ کے بارے میں جانتا ہے کرکٹروں کے بارے میں نالج ہے انہیں کرکٹروں کی زندگی میں بہت زیادہ دلچسپیاں ہوتی ہیں بیکاز آف کرکٹ کیوں کہ انڈیا میں کرکٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہے اور انڈی انڈیا میں سب سے زیادہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے جس وجہ سے ہمیں کرکٹ میں بہت زیادہ دلچسپی ہے اور بچپن سے ہم دیکھتے ہیں پچپن سے ہم بہت سارے کرکٹروں کو فالو کرتے ہیں انہیں اپنا رول ماڈل مانتے ہیں اور بچپن سے ہمیں کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق رہا ہے لہٰذا جب بھی موقع ملتا ہے ہم کہیں پہ بھی کرکٹ کھیلنے کھیلنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں دو لوگوں کے بیچ میں چار لوگوں تو بس کرکٹ گیارہ لوگوں کا کھیل ہے لیکن جب بھی موقع ملتا ہے دو لوگ کے ساتھ تین لوگ کے ساتھ ہم کھیلنا شروع کر دیتے بیکاز کیوں کہ کرکٹ کا شوق بہت زیادہ ہے دوسرے اور ہمیں تیراکی کا بھی بہت شوق ہے ویسے تو ہمارے علاقے میں زیادہ ندیاں نہیں بہتی ہیں زیادہ ندیاں نہیں ہیں لیکن جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو ہم تیراکی ضرور کرتے ہیں شروع شروع میں سیکھنے میں دقت لیکن اب ہم تیراکی بہت اچھی کر لیتے ہیں اور جب بھی کہیں موقع ملتا ہے اور جب بھی باہر کہیں موقع ملتا ہے تو ہم اچھی تیراکی کرتے ہیں